म्हजो सेकेंड जो प्रोडक्ट आसा तो लॅपटोप आसा आनी नेगेटीव एक्सपिऱ्यंस म्हणल्यार तो हांवें एक वर्स जालें ओर्डर केल्यार पूण एक वर्सा भितर ताजो जो चार्जर आसा लॅपटोपाचो चार्जर जो आसा तो सद्याक तरी बरो चलना सद्याक तो हांवें सारको करपाक दिला आनी ताजो चार्जर आसा तो मातसो खंय तरी पडलो आय डोन्ट नो बट ताजो तो चार्जर आसा तो चलना लॅपटोपाक लागना तो चार्जर तो चार्जर आतां हांवें सारको करपाक दिला आनी आतां आनी म्हाका तीन हजार खर्च आयला त्या लॅपटोपाक चार्जराक लागून एक एक वर्स जालें लॅपटोप फक्त आनी वॉरंटी बी आसली ताजी पूण ती वॉरंटी मातशी सोंपली दोन दिसांनी मागीर ताका हांवें चार्जराक दाखयलो सो दोन वर्स सो दोन दीस दिसां पयलींच म्हजी वॉरंटी सोंपली आनी त्या कारणान म्हाका ती वॉरंटी अप्लाय करपाक मेळना ताजेर सो त्या प्रोडक्टाचेर म्हजी नॅगेटीव हेंच की लॅपटोपाक लॅपटोप बरो आयला पूण चार्जर अजिबात बरो येवंकना लॅपटोपाचो लॅपटोप एक बरी गजाल आय मिन खूब वर्सां चलपाची आमी अपेक्षा धरता पूण सद्याक त्या लॅपटोपाचो आमी एक वर्सा भितरच जर चार्जर जो मोडला वा किंवा देड वर्सा भितरल्लो चार्जर मोडला जाल्यार तो एक नॅगेटीव एक्सपिऱ्यंस आसतलो सो तशेंच म्हजे म्हजे कडेन सुद्दां सेम जालें लॅपटोप लॅपटोप ओके आसा इफ लॅपटोप चार्जर चलना जाल्यार लॅपटोप चलून फायदो कितें रायट सो चार्जर सद्याक मोडला आनी तो बी दोन वर्सां भितर चार्जर मोडला सो तो एक नॅगेटीव एक्सपिऱ्यंस आसा आनी लॅपटोपूय मातसो हँग जाता सो तोवूय एक प्रोबलम एक आसा लॅपटोपा भितर सो तो एक मातसो नॅगेटीव एक्सपिऱ्यंस आनी हांवें ओर्डर केल्लो तो एकदां कॅन्सल जालो एकदां आपूणच कॅन्सल जालो हांवें फ्लिपर्काटा वयल्यानच ओर्डर केल्लो तो आपूणच कॅनसल जातकच हांवें परत एकदा ओर्डर केलो सो ताजी डिलिवरी म्हाका मातशी लेट मेळ्ळी खूब लेट मेळ्ळी आनी तांची डिलिवरी कॅश ऑन डिलिवरी आशिल्ली त्या कारणान हांवें तांकां कॅश दिले पूण थंयूय मातसो प्रोब्लम जालो तांचो सो म्हजो सेकेंड एक्सपिऱ्यंस आशिल्लो तो सेकेंड आय मिन प्रोडाक्टाचेर सेकेंड म्हजो रिव्यू आशिल्लो तो मातसो नॅगेटीव आशिल्लो एक तर चार्जर सारको येवंकना ताजो चार्जर दोन वर्सा भितरूच म्हाका परत रिपेर करपाक पडलो आनी लॅपटोपय मातसो हॅंग जावपाक लागलो सो तो एक प्रोबलम आसा तातुंतलो